नमस्ते बताइए ठीक कितना कितना चाहिए और एक कुंटल का रेट का गाय का दूध अरे गाय का तो चालीस पचास रुपया है साठ रुपया भैंस का दूध है तो ही दस बीस कम हो जाएगा पनीर भी है दूध है बहुत हमारे दुकान बहुत है सब वही पनीर है दूध है पनीर कितना चाहिएगा पचास कीलो पचास पीस पचास कीलो तो भी तो महँगा है पनीर भी ढाई सौ रुपया कीलो है पनीर एक कुंटल ठीक है थोड़ा दस बीस कम हो जाएगा और क्या कब चाहिएगा बस वही पनीर है दूध है यही सब है

ठीक है दस बीस रुपया कम कर देंगे एक कुंटल पनीर एक कुंटल दूध कब कब चाहिएगा हमारा दुकान तो आय म रामनगर मोड़ पर वही नौ बजे दस बजे खुलेगा ठीक है ले लेना वो दस बीस कम हो जाएगा बस और पाँच हज़ार रुपया जमा कर दो पाँच हज़ार रुपया देकर नाम लिखवा दो तो मिल जाएगा ठीक है ठीक है कब चाहिए कल चाहिए ठीक है भेज देना आना लेकर लेकर जाइएगा जी नमस्ते